म्हाका फिक्शन म्हणजे काल्पनीक कथा बरोवपाक आवडटात खबर ना किद्याक म्हुणून पूण म्हजे तकलेन भरपूर कल्पना येतात प्रत्येक मनशाच्या मनशाचे तकलेन मेंदवांत दर दिसा कितल्यो तरी हजारांनी कल्पना येतात आनी वतात कांय लुप्त जातात कांय उक्त्यो जातात कांय परिवर्तीत जातात ह्यो कल्पना घेवन तांची पोसवण करीत आनी करीत रावत जाल्यार साहित्याक फायदो आसा म्हजो कल्पनेचो प्रवास तिशेक वर्सां फाटीं सुरू जालो म्हाका न्हिदेंत आसतना एक अर्द न्हिदेंत आसतना एक कथा सुचली आनी खंयचेय कथेक जसो एक हिरो जाय आसता तो हिरो थंयच निर्माण जालो आनी हांवें ती बेगी बेगीन उठून बरोवन काडली अर्दुकुटी आशिल्ली मागीर ती विकसीत जायत गेली मागीर ताजें किदें करचें त्या हिरोक मुखार व्हरूंक जाय किंवा फाटीं दवरूंक जाय हांव त्या हिरोक घेवन मुखार वचत रावलो आनी अशे तरेन तो एक डिटॅक्टीव जालो गुप्तहेर जालो आनी ताका गुप्तहेर करतकच गुप्तहेर कथा सुचूंक लागल्यो एकार एक क कल्पना येवंक लागल्यो कल्पना सुचत गेल्यो हांव विज्ञानाचो विद्यार्थी आशिल्ल्यान

खंय तरी फॉरँन्सीक मॅडिसिना कडेन शाकाणूशास्त्रा कडेन म्हजो सन संपर्क आयलो आनी तें शाकाणूशास्त्र हांवें गुप्तहेर कथांनी वापरल्यात अजून वापरीत आसा जायत्यो गुप्तहेर कथा बरयल्यात कांय तकलेंत आसात मुखार आनीक येवपाच्यो आसात